पाणी असांजे जीअण लाइ जाम ज़रूरी आहे सुबुह सुबुह सां पहिरीं पंहिंजी सफ़ाई करण लाइ पाणी खपंदो आहे पाणी पीअण लाइ खपंदो आहे खाधो ठाहिण लाइ पाणी खपंदो आहे बर्तन धोअण लाइ पाणी खपंदो आहे कपिड़नि धुअण लाइ पाणी खपंदो आहे घर जी सफ़ाई लाइ पाणी खपंदो आहे वणनि ऐं बूटनि खे पाणी ॾिनो वेंदो आहे सुबुह सां ऐं पखियुनि खे बि पीअण लाइ पाणी ॾिनो वेंदो आहे त जल आहे त जीवन आहे